हांव कर्नाटकान गेल्लो तेन्ना हांव हेचे मुर्डेेश्वराचें देवूळ पयलें तेन्ना हांव ते देवळाचो फोटो शूट केल्लोलो तो फोटो म्हाका खूब बरो आवडलो आनी तोय समुद्र आहा तो देगेक बरो आहा ते तेंचोय फोटो शूट केलो आनी जेन्ना ते देव देवळाचो फोटो शूट केल्लो तेजे ती डिजायन पळोवन हांवें ते तेजे डिफरंट मातशे फोटो शूट केलाले आनी आनी ते लोक बसले ते देगेचे देवळा कडेन ते तेंचोय हांव फोटो शूट केल्लो आणी थय आनी ते रोडार बायक्स कार बी आहले तेंचेय हां फोटो बरें काडलेले आणनी थंय मातशें देगेक अशीं हॉटेलां बी आसा तेंचे हे फोटो काडलेलें आनी महाराष्ट्रान गेल्लो तेन्ना हांव बॉम्बे गेल्लो तेन्ना हांव ते फिल्म सिटी पळयलेली तेन्ना फिल्म सिटीचो फोटो काड काडलोलो आनी तेचे एक्टर्स आसले एक्ट्रीस आसतात तेंच्या तेंचे हांव तेंच्या कडल्यान हांव सेल्फी घेतालो ते फोटो काडले आनी जे ते ट्रेन बी बॉम्बे वयताले न्हू तेन्ना हांव तेंचेय फोटो काडटालो आणी ते क्रावड्स लोकांचे पोवन तेंचोय फोटो घेतलो आनी जेन्ना हांव आंबोली घठार येयलो तेन्ना ते उदकाचे फोटो उदकाचे काडले आनी जे जनावरां आसा थंय सायडीक आसली तेंचे फोटो काडलेले आनी मागीर गोंयान गोंयान हांव त्या फोटार गेलो फोर्टाचेर म्हाका फोटो हांवें काडले आनी फोटार हांवें जे डिजायन आसता ती पात्रांची ते डिजायनीचो सुद्दा कलर केल्लेले ते फोटो काडलेले आनी बिचांचेर गेलो तेन्ना ते बिचचे ते सन आसता न्हू तेजे हांवें ते फोटो शूट केले